धर्मके सामुदायिक सेवाके बारेमे बोलल जाइ तऽ सेवा सबसँ बड़ा एक योगदान होइ छै धार्मिक सेवामे योगदान ई तऽ आओर बहुत बड़ा बात मानल जाइ छै जैसँ कि हिन्दू धर्ममे बहुत तरहके धर्म होइ छै जैसे कि अभीके समयमे सावन चलि रहल छै सावनमे जितना भी काँवड़िया आबय छै सबके सहयोग करना चाही जकरासँ कि धर्ममे सहयोग बनल जाइ आओर सावनमे सब काँवड़ियाके अलग अलग तरीकासँ सावनमे सम्मिलित करले जाइ छै जैसँ कि ओकर सहयोग करयके ओकर पयरपर पानि डालयके धर्ममे अपन सामुदायिक सेवा प्रदान करना चाही खान पानके लिये विशिष्ट योगदान ओकर सनिके सुतय आओर रहयके लिये व्यवस्था करना चाही इस तरह अगर कहल जाय तऽ बहुत सारा धर्म छै आओर सबमे अलग अलग करय छै जैसँ कि दिवालीके पावन अवसरपर बहुत सारा होइ छै गाँवमे कि छोटा जाति अब छोटा मतलब गरीब आओर अमीरमे देखल जाइ छै अगर अहाँ अमीर छियै तऽ अहाँके अवश्य गरीबके मदति करना चाही जकरासँ कि ओकर घरमे भी दिया जल सकय आओर धर्मके प्रज्वलित हो सकय होलीके समयमे अगर ककरो घरमे पकवान पूरी नहि बनय छै तऽ ओकर जाकऽ मदति करना चाही ताकि धर्मके आगे समुदायके लिये एक समाजमे रहयके लिये सबके आपसमे मिल जुलके रहना चाही ताकि धर्मके सम्मान बनल रहय एक दूसरेमे लड़ाइ झगड़ा नहि हो समुदायसँ सामुदायिक सेवा एकरे कहल जाइ छै कि जब ककरो भी ककरो एक दूसरेके जरूरत हुए तऽ ओकर जरूरतमे काम आना चाही सामुदायिक सेवा ई हमर सबके एक दूसरेके बीचमे जोड़य छै आओर एक दूसरेसँ तोड़य भी छै अगर हम धर्मपर कलह करबय तऽ एकरासँ आपसी सहमति टूटतइ जे कि बहुत ही अपमानित वाली बात छै धर्ममे सहयोग करयके लिये अपना स्वेच्छा होना चाही मन्दिरमे पूजा करना एक बहुत बड़ा बात छै अगर अहाँ मन्दिरमे जाकऽ मन्दिरके साफ सफाइ करय छियै तऽ उ एक सामुदायिक सेवा भेलय अगर अहाँ ककरो मदति करय छियै सामाजिक तौरपर तऽ उ एक सामुदायिक सेवा भेलय धर्ममे अलग अलग तरीकासँ मदति करिके समाजके एक दूसरेमे जोड़ना ही सबसँ बड़ा बात छै सामुदायिक अहाँ अहाँ धर्मके बारेमे प्रचार करना ई एक अलग सामुदायिक मुद्दा छै सामाजिक समुदाय बनाबय बनाय रखनेके लिये सामाजिक सेवा को आपसमे जोड़ना चाही जकरासँ कि सामुदायिक सेवामे हमेशा उन्नति होते जाइ एक एक आदर्श समाजके स्थापना हुअए यही एक मैथिली मैथिलीके लिये सबसँ बड़ा अभी प्रचलित यही छै कि हमरा सबके एक दूसरेके साथ जोड़के अपन सामुदायिक सेवा एक अलग स्तरपर ले जाना चाही धर्मके प्रचार प्रसारके लिये अपन समुदायमे आपसमे सहमति रखना चाही